हाँ कोमल जी क्या कहते हैं ये टाइम से अपना काम देख लिया करो आप लेट से आते हो और टाइम से बेल भी नहीं घंटी भी नहीं मारते हो अच्छा अच्छा कब कही भी अब जाना तो बता के जाना बोलना बोल के अप अप्लीकेशन अप्लीकेशन लिख देना ठीक है आगे से थोड़ा ध्यान रखना और लंच वगैरह टाइम से करवा दिया करो अपने टाइम पर रहो कोमल जी कोमल जी वो जो दूसरे सर हैं अध्यापक उन्हें पानी जा कर पिला दो और थोड़ा पौधा है पौधे में थोड़ा जो स्कूल गेट पर साइड में है पौधा अपना उसमें पानी डाल दिए थे आप ठीक है ठीक है ठीक है और वो दु एक बच्चा और था उसका थोड़ा ध्यान देना ठीक है क्या कहते हैं लंच में एक बजने वाला है लंच का टाइम हो रहा है लंच का टाइम होने वाला है एक बजे टाइम से अपना लंच का बेल बजा देना घंटी मार देना ठीक है बुक वगैरह सेट कर देना हूँ अच्छा और आज माल लाए हैं उसे भी सेट करना है हाँ और क्या कहते हैं लंच के बाद क्या कहते हैं सेट कर देना उसे और टाइम से अपना लंच वगैरह कर लेना ठीक है ठीक है ठीक है अब कहीं जाना कितने दिन के लिए जाना है तो अप्लीकेशन लिख के तब जाना ठीक है मतलब जब भी जाना ठीक है